पयलींच्या काळार बायल मनशांक चडशी संद मेळनाशिल्ली फुडें सरपाक ओ आपली कितें करून दाखोवपाक पूण आतां तशें उरलें ना आताच्या काळांत एक बायल मनीस आपली खूब मोटी भुमीका निभायता निभयता सांगचें म्हळ्यार मिलिट्री डाॅक्टर्स आसूं किंवा विज्ञानान आसूं तरेतरेच्या मनशाक आपलें बरें काम दाखयता आताच्या काळांत दादलो आनी बायल मनीस हाच्यामदीं कसलोच फरक उरूंक ना हालीं तेंपार कितें जातालें कितें सांगचें म्हळ्यार बायलो शिकलीं सर्वीसेक वचपाक लागल्यो देखून फक्त घर आनी भुरग्यांक सांबाळपाचें काम तीं करत रावलीं ना बायलांक मेकळीक मेळ्ळी जाल्यार तीं जाय त्या गजालींक फुडें करूंक शकता आनी आपलो फुडार घडोवंक शकता हें आख्खें संवसारभर तरेक तरेक अगदी करून दाखयलां सगल्यांक समजलें हें एक बायल मनीस एका वेळार जायतीं कामां फिशालकायेंत करूंक शकता सांगचें म्हळ्यार आर्थीक नदरेन बायल मनीस सक्षम जाली जाल्यार तिगेली उदरगत जावपाक भोव आदार जाता घर भुरगीं आनी सिर्वीस हें सगळे कडेन लक्ष दिवन बायल मनीस बरें तरेन आपले समाज ओ किंवा घर घडोवंक शकता आनी आपलें नांव बरें करता